किसान की आत्महत्या पर मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से की किसान जब हत्या करता है तो समय उसके प्रतिकूल चलता है इस प्रतिकूल समय में सरकार को भी उसका साथ देना चाहिए गवरमेंट को भी उसका साथ देना चहिए उसके ऊपर में जो भी ऋण होता है या आपसे सहायता होती है बाढ़ से ग्रसित या फिर सूखा से ग्रसित जो भी सहायता होती है वह जल्द से जल्द किसानों तक पहुँचाया जाए कभी कभी यह सहायता मिलती ज़रूर है पर पाँच साल के बाद मिलती है ऐसी सहायता लेकर किसान क्या करेगा भूखा हुआ आज मर जाएगा फिर कल वह सहायता लेकर करेगा क्या इसलिए सरकार को यह चीज़ सोचना चाहिए की किसान का जब नुकसान होता है उसके नेक्स्ट में जो उसका सेशन चले अगला सेशन जो उसका चले उस सेशन में उसको उसका लाभ मिल जाना चाहिए था पर सरकार कभी कभी इतनी देरी कर देती है कि आपका इस सेशन में आपका नुकसान हुआ सूखा हो गया इस सेशन में आपका बाढ़ से आपका फसल बह गया और वह उस सेशन में न देकर अगले सेशन में लेकर चली जाती है ऐसा गवरमेंट को नहीं करना चहिए और गवरमेंट को समय समय पर यदि समय प्रतिकूल चल रहा है किसान के तो उनको यह देखना चाहिए कि किसान का समय प्रतिकूल चल रहा है इसे हमें खाद से हो पानी से हो किसी भी चीज़ से हो उसे सहायता करनी चाहिए बीज से क्यों न हो या फिर जुताई से हो किसी भी माध्यम से उसकी सहायता करनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी ने इसमें बहुत आदरणीय काम किया कि किसानों को दो दो हज़ार रूपए की तीन तीन किश्तों में प्रति साल देते हैं जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा आर्थिक मदद मिलती है ऐसे मदद हमारी सरकार को भी स्टेट गवरमेंट को भी कुछ न कुछ लेना चाहिए हमारी स्टेट गवरमेंट ने कुछ स्कीमें निकाली भी है जिसमें जब कि सूखा पड़ता है तो आप अपने फॉर्म भरिए आपके ज़मीन के रकबे की हिसाब से आपको को मिलता है पर यह रकबे के हिसाब से तब तक मिलता है जब तक किसान अगली बुआई और उससे अगली बुआई भी कर लेता है इसके माध्यम में यह पता चलता है कि सरकार का सिस्टम इतना ज़्यादा स्लो हो जाता है कि किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाता है किसान सरकार को यह सोचना चहिए किसान को भी उसकी ज़रूरत होती है कि उसकी कमाई हो उसका सब कुछ हो वह भी यह लेकर चलता है जैसे सैलेरीड पर्सन महीने में यह लेकर चलता है कि मेरे को महीने की दस तारीख होगी और मेरे को सैलरी मिलेगा वैसे ही किसानों को भी रहता है कि मेरे फसल का टाइम होगा और मुझे फसल आएगा मेरे घर में और मैं उसे बेच कर कुछ पैसे और कुछ फसल जो अपने घर में रखूँगा जिसे मैं पूरी साल खाऊँगा और कभी कभी ऐसा होता है समय पर समय प्रतिकूल होने से किसान को उपज तो मिल जाती है खाने के लिए उसको तो मिल जाता है पूरे साल की मैं खाऊँगा क्या पर खाने के साथ में जो कुछ उसकी आर्थिक जिम्मेदारियाँ होती है आर्थिक जिम्मेदारियाँ जस्ट लाइक उसके बच्चे पढ़ने लिखने उसके घर के कुछ खर्च होते हैं उनके लिए जो उसे पैसों की ज़रूरत होती है उन पैसों को सम्भवतः अपना अनाज बेच कर नहीं जमा कर पाता इसलिए सरकार को जो है वह जो आर्थिक मदद है वह टाइम से उनको करनी चहिए जिससे कि वह आगे बढ़े और खेती में अपना मन लगा कर करे अभी बहुत सारे किसान है जो बोलते हैं मैं खेती ही नहीं करूँगा क्योंकि खेती में साल दर साल नुकसान क्योंकि पर्यावरण का ऐसा गंदा खेल चल रहा है यहाँ पर की पर्यावरण इस साल इस टाइम पर आती है अगले साल अगले टाइम पर आती है जो कि फसल के हिसाब से टाइमिंग गलत हो जाती है और फसल ख़राब हो जाती है इसके लिए जो है बहुत कुछ करना पड़ता है किसानों को बहुत ज़्यादा दुःख झेलना पड़ता है और किसान आत्महत्या कर लेते हैं